सपना पवन नावेलकर आत्माराम सावळो शिवोलकर सोजस मडगांवकर रुपा काणकोणकर नताशा बिचोलकर निडू कोस्ता लुडवीन फर्नांडीस मारिया रॉड्रीग्वीस पिलीजिया डिमेलो सुकिता बार्बोजा सीमा मयेकर रुपेश सळगांवकर सुरज आमोणकर पद्मिनी रायकर प्राजोल मार्डोलकर हरवी कुंकळकर मेघा शिरोडकर